ہیلو دیکھیے میں پا بیبی اسٹور چلاتی ہوں سیلس کرتی ہوں سیلس گرلس ہوں الحمد اللہ وہ چیزوں پہ مے کو نالج ہے کہ بھائی اگر اپن کچھ پروڈکٹس خرید رہے اور بیچ رہے ہیں تو اس کی نالج ہونا چاہیے پہلے اس میں کیا جو بھی ایڈ ہو رہا ہے کیونکہ اپن کسٹمر کو بولنا رہتا کسٹمر اپنے سے کوئسچنس کرتے کہ اس میں کیا کیا ایڈ ہے اور بیبی کو اس سے کیا فائدے ہے کیا نقصان ہیں یا چاہے وہ آپ کپڑا دے رہے ہو یا تو پھر پروڈکٹس میں ہوں شیمپو آئل لوشن دین جو بھی پورا آل پروڈکس اینڈ وائبس جو بھی پروڈکس میں آ جائے گا آپ کو اور سیکنڈری کپڑے میں اور اگر آپ کپڑا برانڈیڈ پہ برانڈیڈ میں بیبیز کے لیے لیتے ہو تو آپ لوگوں کو بیبی کو ریشیز وغیرہ ایسا ہونے کا پرابلم نہیں ہوگا دین اپن نارمل لوکل میں لیں گے تو آپ کو ریشیز وغیرہ ہوں گے یہ مسئلہ رہے گا اور پا یہ ہے کہ اس میں آپ کو کپڑے کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ برانڈیڈ ہے یا نارمل نارمل رہے گا تو آپ کو بیبی کو تھوڑا ریشیز وغیرہ یا نیو بارن ہے جیسے کڈس ویئر کے لیے بڑے فائو ایئرس فور ایئرس دین کوئی بھی بٹ اگر برانڈیڈ کپڑا ہوگا تو آپ لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی دین اگر آپ وہی نارمل کپڑے لیتے ہیں تو اس میں ریشیز وغیرہ بھی ہوں گے ایچنگ بھی ہوگی بیبی کو نارملی اور اپنے کو جب کسٹمر کو بتانا ہے تو اگر آپ ایک شاپ یا مال پہ کام کرتے ہو تو آپ کو برانڈیڈ ہی ملے گا اور نارمل اگر آپ ایسے ہی شاپس نارمل شاپس پہ ملتے ہو تو آپ کو برانڈیڈ نہیں ملیں گے کیونکہ یہ برینڈ سے بن کے آتا ہے اور وہی بہتر رہتا ہے کہ پروڈکٹس ہو یا پھر گارمینٹس ہو کلاتھس ہو آپ برینڈیڈ خریدے بیبیز کو این آل دیٹ اڈلس تھوڑا بڑے ہو گیا بیبی تو چلے گا بٹ اگر چھوٹے ہیں تو ان لوگ کے لیے برینڈ ہی خریدیے یہ میرا جنرل نالج ہے